میں اکثر آس پاس کے قصبوں دیہاتوں میں جاتا رہتا ہوں بہت سارے کام ہیں جو قصبوں اور دیہاتوں سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ ایک شہر میں نہیں ہو پاتے ہیں جیسے ہمیں شہر میں اچھا پیور دودھ نہیں ملتا ہے آج کل تو اس لیے میں گاؤں سے دودھ لینے اکثر جاتا رہتا ہوں یہیں میرے شہر کے پاس دو تین قصبے گاؤں پڑتے ہیں اترولی ارڈ گاؤں مرزا پور ہردوا گنج یہاں میں اکثر جاتا رہتا ہوں یہ میرے شہر سے دس بارہ کلو میٹر دور ہیں اور وہاں جانے کے بعد بہت اچھا لگتا ہے چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ نظر آتے ہیں بہت اچھی ہوا چلتی ہے ہریالی ہریالی جدھر بھی دیکھو ہریالی ہریالی نظر آتی ہے گاؤں دیہاتوں میں بہت اچھا ماحول ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں خوش رہتے ہیں